जिनै आगष्ट' नैरोजा नैजिथाम नैजिब्रै जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिद' आगष्ट' नैरोजा जि द' आगष्ट' जिगुजौ ब्रैजिबा नैजिथाम एप्रिल जिगुजौ गुजिथाम